आखिनायनि थाखाय जागायजेननाया आंनि थाखाय गोब्राब आरो माखासे बेयाव साननो गोनां जायो आरो बेफोरनि गेजेरजों आखिनो आरो साननायनि उनाव जों बेखौ आखिनांगौ जायो बेनि थाखाय एसे गोब्राब मोनो नाथाय जेब्ला बे माखासेखौ जेब्ला आखिलाङो अब्ला गोजोननाय मोनो आरो जाफुंलाङो मोजाङै मोजां जायो आरो आखिनो थाखाय माखासे गोब्राब बुस्तुफ्रा जादों जेरै जोंनो नांगौ रोखोमनि माखासे जोंनि गोसोआव साननाय बेफोरो माखासेआ जाया आरो जोङो आखियो नाथाय बार बार फेलें जाबाय थायो अब्लाबो जोङो बेखौ आरो नाजाबाय थायो आरो उनाव बेफोरखौ जों मोजां खालामफिननो हायो बेफोर गासैबो मोनसे जों गोब्राब मोनो आखिनायाव आरो बेखौ फ्रेकथिस खालामबाय थायो आरो आङो गोबाङै आखिबाय थायो आरो आखिनायनि गेजेरजों बार बार मोनसे आरो मोनसे आखिनायखौहाय साननायखौ आंनि गोसोनि साननायफोरखौ बार बार आखिबाय थायो बे बे रोखोमै आङो फ्रेकथिस खालामबाय थायो जाया जाया खनब्रै खनबा बेफोरखौ आङो बाहायबाय थायो